असांखे बैंकिंग ऐं बीमा क्षेत्र लाइ कंप्यूटर ऐं नैट बैंकिंग ऐं कंप्यूटर सी जे अचण सां ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे उन में छा आहे की बैंक जा ऐं बीमा कंपनी जा चकर न लगाइणा पवंदा आहिनि अचणो वञणो न पवंदो आहे या अगरि कॾहिं कोई छुटियूं आहिनि बंदि आहे त उन में बि असांखे कोई दिक़त न थींदी आहे कंप्यूटर जे हुजण सां हा ऐं हे नैट जे हुजण सां हर शइ इजिली आसानी सां थी वेंदी आहे ऐं उन्ही में असां हर शइ खे पंहिंजे ॾाढे स्मूथली ॾाढे सॉफ्टनेस सां करे सघूं था पिया ॾाढे इजी तरीक़े सां ॾाढे आसानु तरीक़े सां इन्ही शइ खे असां करे सघूं था घरु वेठे ऐं नैट बैंकिंग बि आहे त पोइ आराम आहे बीमा जे क्षेत्र में असां पंहिंजो ख़ूब पॉलिसी बि अॻिते वधाइण लाइ डी मैट अकाउंट बि खोले सघूं था पिया ऐं एटीएम में वञी करे हुतां पैसा कढी सघूं था बैंक अगरि छुटी जो ॾींहुं आहे बंदि आहे बीमा कंपनी छुटी जो ॾींहुं आहे बंदि आहे तॾहिं बि कोई दिक़त कोन्हे असां ईअं कमु ॾाढे आसानी सां डिजिटल उन सां करे सघूं था पिया